हमारे राज में चार भाषा चारों धर्म है सिख हिन्दू मुस्लिम ईख यही सब भाषा हैं और हम लोग में कोई हिन्दू कोई ये मुसलमान में कि कोई भी हम लोग में भेदभाव नहीं रखते हैं हम लोग और सब लोग सब मिलजुल के रहते हैं जैसे हम लोग को कोई भी दुख हो या सुख हो या शादी विवाह कोई भी कार्यक्रम हो उन लोग भी हमारे में आते हैं हम लोग भी आते जाते रहते हैं इसके बाद और हमारे हिन्दू में पूजा पाठ हुआ हाथ धोकर पूजा पाठ करते हैं जैसे मंदिर है या मस्जिद है हम लोग वो भी मानते हैं उन लोग का ताजिया निकलता है या कोई भी हो तो हम लोग भी समझते हैं मानते हैं लेकिन हिन्दू तो हम लोग हिन्दू अपने हिन्दू हिन्दू तरीके से मानते हैं मुसलमान अपने मुसलमान तरीके से करते हैं और हमारे गाँव में कोई भेदभाव नहीं है हम सब मिलजुल के रहते हैं सब समान है हिन्दू मुसलमान सब लोग चाहते हैं सब लोग मिल बटकर रहें मिल में मिलजुल के रहने में बहुत ही अच्छा लगता है और किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ हम लोग को अच्छा नहीं लगता है हम पसंद नहीं करते हैं और हमें लगता है कि सब लोग को मिलजुल को रहना चाहिए हमारे हिन्दू समाज में ये भेदभाव करना उच्चित नहीं है गलत है हम चाहते हैं कि हिन्दू धर्म हो या मुसलमान भाई हों लेकिन हर आदमी का सोच हम नहीं बता सकते हैं अपना स्वविचार बता रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है मिलजुल के रहना वह सबसे प्रेम भाव बना के रहो सबसे भाई दोस्ती बना के रहो सबसे मिलजुल के सब के दुख सुख शादी विवाह या कोई भी कार्यक्रम हो सब में मिलजुल के रहें उनको सहयोग करें हम अपना हमारे में वो लोग भी सहयोग करें ना करें ये हम नहीं रखते अपने मन में कि वो हमारे करें लेकिन हम जो हमसे बनता है वो हम अपने करने के लिए तैयार रहते हैं और ये आसा रखते हैं कि सब लोग भी यही चाहते होंगे इसके बाद क्या हमारे हिन्दू धर्म में जैसे सुबह नहाकर के पूजा पाठ करते हैं हम प्रजापति हैं वह हमारे यहाँ बर्तन भी बनता है वह हमारे दादा पुरखा बनाते थे और दूसरी जाती हैं जाती हैं जैसे ब्राह्मण हैं तो अपना कार्य करते हैं हम हैं तो हम अपना करते हैं और हम अपना पूजा पाठ भी करते हैं और हमें कोई उस पर नहीं हैं हम अपन करते हैं और सुबह जैसे हमारे यहाँ गंगा बहती हैं सब स्नान करने जाते हैं चार बजे पाँच बजे जिसको जितना समय पहुँच पाए हम लोग अपना नहाते धोते हैं पूजा पाठ करते हैं फिर बनता है बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं जितना बनता है उतना करते हैं नव से नवरात्र में नहाया नौ दिन हमारे यहाँ खुद भीड़ भाड़ होती है दुर्गा पूजा होता है सब लोग मिलजुल के पूजा पाठ भी करते हैं सुबह शाम गाना आरती पूजा पाठ कोई भी कार्य हो सब लोग अच्छे से करते हैं हम को भी अच्छा लगता है हम तो चाहते हैं सभी लोग ऐसी तरीके से मिलजुल के रहें अपने समाज का अपने देश का ये भविष्य की आगे बढ़ाएं अगर हम तो मिलजुल के रहेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे यही बच्चों को भी शिक्षा देना चाहिए कि सबसे बड़े छोटों का सम्मान करो सबसे मिलजुल के रहो हमारे देश में हम ब्राह्मण भी हैं दूर हैं लेकिन हम हिन्दू जाती हैं अपना काम नौ दिनों तक भी रहते हैं फिर जो बनता है अपना और तपकी से अपने चिनाह हमको हो पाता है अपना पूजा पाठ भी कर लेते हैं आरती जो भी जो आता है मुझसे जो बन पाता है करते भी रहते हैं अपने बड़े लोगों का सम्मान करना हमारे सभी लोग आएं बच्चे भी हैं परिवार में माता पिता सास ससुर सभी लोग हैं हम लोग अपने मिलजुल के रहते हैं हमको ये अच्छा लगता है मिल सबसे अच्छा से मिलजुल के रहना और बात करना यही हमारे समाज का धर्म है यही धर्म का पालन करना चाहिए हम तो आशा करते हैं सब लोग यही तरीके से मिलजुल के रहें हमारे गाँव में दुर्गा पूजा होता है रामलीला भी होता है सभी लोग जाते हैं देखने बच्चे भी जाते हैं हम लोग भी जाते हैं और यहाँ पूजा पाठ कीर्तन रामायण बहुत महत्व देते हैं अपने हिन्दू भाई लोग अपने धर्म का बहुत महत्व देते हैं सब लोग शामिल भी होते हैं सब कीर्तन रामायण को बहुत यहाँ शकीन भी हैं करते भी हैं हर समय पूजा पाठ धर्म भी होता है हमारे यहाँ मुसलमान भाईयों काम में भी सहयोग करते हैं वो लोग भी हमारे में आते जाते हैं हम शादी विवाह हो या कोई भी फेन्सन हो सब लोग रहते हैं अच्छे से अपना काम करते हैं बच्चे बच्चे बुजुर्ग सभी लोग मिलजुल के हम लोग रहते हैं हमारे यहाँ गंगा बह रही हैं पास में सभी लोग वहाँ नहाते धोते हैं पूजा पाठ अपना करते हैं हमारे मंदिर है जैसे ब्राह्मण हैं मुसलमान भी हैं विश्वकर्मा भी हैं गुप्ता भी हैं सभी जात सब लोग मिल बाँट के रहते हैं हमसब को यही शिक्षा देते हैं कि देखो बड़े छोटे का सम्मान बड़े का सम्मान करो छोटों को प्यार दो सबसे मिलजुल के रहो किसी से बाल भी बात मत करो लड़ाई झगड़ा में कुछ है नहीं थोड़ी जिंदगी है जो दिन रहना है अब मिलजुल के रह लीजिए यहाँ कोई रहगा नहीं एक दिन सबको जाना है अब सब जाएगा हो सके तो जिसका बना सकते हो तो बना दो नहीं बना सकते हो तो बिगाड़ियेगा मत कोई इतना भेदभाव ही मत करो मुसलमान बहुत बहुत मुसह हिन्दू हैं बहुत भी मुसलमान भाई हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं उनके भेदभाव भी रखते हैं छुआ छूत से भी वो रहते हैं लेकिन अपने लोग में भी ये सब नहीं है मेरा विचार तो यही है हम ये सब मिलजुल के रहें भेदभाव ना करें सबको सम्मान दें इसीलिए एक दिन सबको जाना है कोई यहाँ रहेगा नहीं इसलिए मेरा कहना इसमें मेरा सोच यही है सब लोग मिलजुल के रहें अपना काम करें और जो जिसके नसीब में है वही होगा कोई किसी का बाँट नहीं लेगा अगर कोई से हम नफरत रखें या गुस्सा करें या दुश्मनाई रखें इससे कुछ होगा नहीं होगा वही जो होना है अपने कर्म का पालन करो फल का आशा मत करिएगा जो फल भगवान को इच्छा होगा वही देंगे और जो बड़े हैं उनको सम्मान दो उनका क्या कर्तव्य है क्या करेंगी ये हम नहीं जानते इसलिए हमारा समाज इसी से पीछे है जो एक दूसरे का पैर खींच लो पकड़ के पैर खींचता है ये कभी नहीं करना चाहिए हो सके तो अगर आपसे जो बन पड़े अच्छा बात सिखाइए अच्छा बोलिए अच्छा कहिए नहीं हो पा रहा है वो अपने पे बंद कर लीजिएगा